نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ دن دیکھنے سے دور رکھا ہے ہاں لیکن قریب کے گاؤں میں ایسا ہوا تھا ایک بار بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ کافی دنوں تک بارش نہیں ہوئی اور کافی سوکھا پڑنے لگا لوگوں کو بہت پریشانی ہونے لگی ہینڈ پمپ میں پانی موجود تھا لیکن کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہینڈ پمپ کا پانی بھی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا لوگوں نے بہت پریشانی کا سامنا کیا اور کافی زیادہ لوگ پریشان ہو گئے پانی انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے اس کا ہونا لازمی ہے اس پانی کی وجہ سے انسان زندہ ہے ورنہ کتنے لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں پانی کی قلت جب اس گاؤں میں زیادہ ہونے لگی تو لوگ گاؤں کے اس کنویں کی طرف جانے لگے جو بہت پرانا ہونے کی وجہ سے بند پڑا تھا پھر لوگوں نے اس کنویں کو صاف کیا اور اس سے پانی کو نکالنے کی کوشش کی لیکن پانی نہ نکلا پھر وہ بہت کوشش کی گئی آخرکار کنویں سے پانی نکالا تو گاؤں میں شور مچ گیا اب لوگ بھیڑ لگا لگا کر پانی لیتے تھے پانی گر نا ہو تو انسان کس طرح بے چین اور پریشان ہوتا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پانی کی اس قلت نے گاؤں کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کر دیا تھا لوگ پانی کے لیے تڑپتے تھے اور پانی نہیں ملتا تھا پانی کے ایک ایک قطرے کی اہمیت میں نے اس وقت جانی تھی تب سے آج تک میں پانی کو برباد کرنے سے بچتا ہوں پانی کی چاہے جتنی بھی فراوانی ہو میں پانی برباد نہیں کرتا ہوں ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرتا ہوں